हलो क्या आप रौशन भोजनालय से बात कर रहे हैं मैंने थोड़ी देर पहले आलू के पराठों का ऑर्डर दिया था पर मैं अपने ऑर्डर में कुछ और भी जोड़ना चाहता हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके पास ठंडे पेय पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ें हैं मुझे जूस चाहिए आपके पास कौन कौन से जूस हैं अच्छा आप ऐसा करिए आप गन्ने का जूस और थोड़ा सा पाइनएप्पल का जूस भिजवा दीजिए जी आपको कितना समय लगेगा एक घंटा ठीक है आप आराम से एक घंटा में भिजवा दीजिए बस कोशिश करियेगा कि एक घंटे में खाना आ ही जाए